हंँ हेलो हँ हँ हँ पहिलासँ बढ़िआँ बनि गेलै हन हँ हँ आब ढेरी दोकान भए गेलै हन पहिनेसँ बढ़िआँ भए गेलै हन आब सभकिछु बदलि गेलै हन पहिनेसँ आब एन्नऽ मिल बैठ गेलै हन एन्नऽ हलुआइके दोकान आबि गेलै हन हे मे हे नया कपड़िआ आबि गेलै हन एना हे जुत्ताके चप्पलके दोकान भए गेलै हन हे मेड़ हइ ई लोहाके दोकान भए गेलै हन हँ हँ आब ढेरी भेलै सोनारके दोकान बैठ गेलै हन नहि हँ आब बढ़िआँ भेलै इधर रोड भए गेलै हन इधर ओन्नऽ ओहि टोला जाय लेल भए गेलै हन ओन्नऽ सरस्वती थानके रास्तापर दोकान भए गेलै हन सगरे आब भए गेलै एक रङ्ग बढ़िआँ भए गेलै हन ओ पहिलेसँ बहुत हन पहिलेसँ बहुत हन बदलि गेलै हन हँ सभकिछु मिलै छै यहांँ जे खोजबै से मिलतै जे हँ पहिले तऽ नहि मिलैत रहए आब तऽ मिलय लागलै सभकिछु आब रहन सहन सभ बदलि गेलै हन नया भए गेलै हन आब हमर बजार हँ सभकिछु बढ़िआँ भए गेलै हन सभ चीजे आब जे खोजबै से मिलतै आब जे लेनाइ छौ देनाइ छौ खरीदनाइ छौ से आब सभ खरीद ले आब बढ़िआँ भए गेलै हन सगरे घुमि फिरि कऽ देख ले सगरे आँय सभचीज मिलै छै की लेबही सभचीज मिलै छै हे अयही ने घुमय लेल जो ने हे एहिना बजारमे देखही सोनाके गऽ लेबही जे चीज सभचीज मिलतौ सोनार नया सोनार आयल छै हैया बरतनके नया बरतन यहाँ खुललै हन नया बरतन रखने छी बाहरके छियै एहिठाम दोकान करलकै हन बाहरसँ आय कऽ परिवार सहित हे एहिठाम ई सरस्वती थानके रास्तापर ई सोनारेके घर छियै सोनारे नया जमीन खरीद कऽ घर बनेलकै एहिमे सोनाके दोकान करै छै आब हमे आरके बाहर जायके कोइ जरूरी नहि छै एतहि मिलै छै सभचीज ह्म्म आब गामेमे लेबै आब गामेमे ने सभकिछु मिलय लगलै अब गामेमे लेबै सभकिछु ह्म्म सभचीजके छै बढ़ ठीके छै तुहो लेबह तऽ लऽ ले जे खरीदनाइ छौ से खरीद ले नया दोकानमे हे मोटरोसाइकिलके हियाँ दोकान छै एहिमे जे लेनाइ छौ से ले जे भी करनाइ छौ कर हँ एतय ठीके छै आओर नहि आओर आओर बोलै आओर कीसभ लेबही आओर कीसभ लेबही हँ जे लेबही से बोलि दै छियौ हँ जा खरीद ले सभकिछु जे खरीदनाइ छौ खरीद ले घुमि घुमि कऽ